जोंनि खैना गोदान हरोबा फालें सकेस गड्रेस होयो सिगुन माबा बंफां दङबा बेखौ माबा दान्नानै फालें आलना होयो गैयाबा हाथाइनिफ्राइ बायना हैयो दामबो बारा होमबाबो हैयो दे खस्थ' खामनानै हैयो बिमा बिफा आरो माबा सनाफोरबो होयो माबा खोमानि आसानबो होयो आरो हाबा जानो थांबा दख'ना फालि ब्लाउसबो होयो फैसाबो होयो आरो माबा माबा जा गिफ्तबो होयो आरो फालें माबाबो होयो सकेस गड्रेस दानलबबो होयो गैयाबाबो गान्दुफोराबो होयो कम्बल गैया गान्दुफोरा होयो फालें होयो कम्बलबो होयो दुखियाफोरबाबो खस्थ' खालामनानै होयो आरो